اردو زبان مختلف زبانوں سے متاثر ہو کر ایک منفرد شکل اختیار کر چکی ہے اس کے ارتقا میں سنسکرت فارسی عربی ترکی اور انگریزی کا اہم کردار رہا ہے درج ذیل میں ان زبانوں کے اثرات کا مختصر جائزہ پیش کیا گیا ہے سنسکرت ابتدائی اثرات سنسکرت اردو کی پرانی شکل ہندی اور پراکرت زبانوں کی بنیاد رہی ہے اردو کے کئی الفاظ سنسکرت سے مشتک ہیں روزمرہ الفاظ مثلاً پانی دن راجا ماتا پتا وغیرہ فارسی ثقافتی اردو ادبی اثرات مغل دور میں فارسی دربار کی زبان تھی جس نے اردو پر گہرے اثرات چھوڑے الفاظ اور تراکیب جیسے دوست خواب کتاب خوبصورت زندگی دنیا وغیرہ عربی مذہبی اثرات اسلامی تعلیمات کے ساتھ عربی زبان کے الفاظ اردو میں داخل ہویے الفاظ جیسے کتاب علم قلم سوال جواب معاثرت وغیرہ ترکی تاریخی اثرات مغل سلطنت میں ترکی کے کئی الفاظ اردو میں شامل ہویے الفاظ